ہندوستان میں تہواروں اور تعطیلات کا کلچر متنوع ہے جو ملک کی ثقافتی رنگا رنگی کی عکاسی کرتا ہے یہاں پر یہاں ہر مذہب اور ریاست کے اپنے مخصوص تہوار ہیں جو مذہبی اور روایتی اہمیت رکھتے ہیں ہم ہندوستان کے سب سے اہم تہوار اور ان کے منانے کا طریقہ بتائیں گے دیوالی ہندو مذہب کا سب سے اہم تہوار ہے جو روشنیوں کا تہوار کہلاتا ہے یہ پانچ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور پورے ہندوستان میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے دیوالی کے دوران لوگ اپنے گھروں کو دیوں موم بتیوں اور برقی لائٹوں سے سجاتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور پٹاخے جلاتے ہیں گھروں کی صفائی اور نئے کپڑے پہننے کا رواج ہے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اس تہوار کا مقصد بھگوان رام کی لنکا سے واپسی اور راون پر فتح کا جشن منانا ہے عید الفطر مسلمانوں کا اہم مذہبی تہوار ہے جو رمضان کے اختتام پر منایا جاتا ہے روزے کے بعد یہ دن شکرانے اور محبت کا دن ہوتا ہے لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں مٹھائیاں اور عیدیاں بانٹی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں مسلمان اس دن زکات الفطر بھی دیتے ہیں تاکہ غریب اور محتاج بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں ہولی ہولی رنگوں کا تہوار ہے جو سردیوں کے اختتام اور بہار کے آغاز کی خوشی میں منایا جاتا ہے بہار کے آغاز سے خوشی میں منایا جاتا ہے ہولی کے موقع پر لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں موسیقی اور رقص کرتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے اس تہوار کا تعلق بھگوان کرشن سے بھی جوڑا جاتا ہے ہولی سے ایک دن پہلے ہولیکا ہولی کا دہن ہوتا ہے جس میں لوگوں کی بری بری چیزوں کو جلانے کی علامتیں رسمی ہوتی ہیں گنیش بھگوان گنیش کا جنم دن منانے کا تہوار ہے جو جو خاص کر جو خاص طور پر مہاراشٹر میں بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے لوگ گنیش کی مورتی بنا کر اپنے گھروں اور پوجا گھروں میں رکھتے ہیں اور دس دن تک پوجا کرتے ہیں آخر میں مورتی کو پانی میں وسرجت کیا جاتا ہے کرسمس حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش کی خوشی میں منایا جاتا ہے اور عیسائی برادری کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی اسے خوشی جوش و خروش سے مناتے ہیں گرجا گھروں میں خوشی خصوصی دعائیں کی جاتی ہے گھروں کو کرسمس ٹری اور لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے یہ تہوار ہندوستان کے متنوع ہم آہنگی اور بھائی چارے کی علامت ہیں